मुंहिंजे लाइ ड्रॉइंग जो सभ खां वधीक मुश्किल पहलू स्टिल लाइफ लॻंदी आहे उन ई जी नंढी नंढी ॻाल्हियुनि केॾी केॾी केॾी ओखियूं साबित थींदियूं आहिनि पर लगातार अभ्यास ऐं पंहिंजे ड्रॉइंग मास्तर जी मदद सां इन ई ॾुखियाई खे बि पार करे छॾंदी आहियां शिकिलियुनि जो पोर्टेट सभ खां वधीक ॾुखियो आहे पर मां कोशिश जारी रखंदी आहियां त अभ्यास कंदी रहंदी आहियां